हैल्लो नमस्ते अच्छा अच्छा ते तुसैं एप्लीकेशन लिखी दी ऐ हां एप्लीकेशन लिखनी तुसें ते अपने साइन करने और हां साइन करियै मिगी देइने हां और किन्ने दिन दी छुट्टी चाहिदी ऐ अच्छा उ'नें ना फिर उ'नें छुट्टियें दा कम्म बी करना होना ऐ ते फ्ही उ'नें मैं छुट्टियें दा कम्म वी देइड़गी हां फ्ही उ'नें छुट्टियें दा कम्म घर थोह्ड़े दिन पढ़ांदे रोयो ना बच्चे भुल्ली जन्दे न छुट्टियां ते मैं दिन्नी नी ऐ हां उ'नें घर वी पढ़ाना नी तां भुल्ली जन्दे बच्चे स्कूले दा हां किन्नी तरीक जाना तुसैं अच्छा कोई गल्ल नी ठीक ऐ हां कोई गल्ल नी